छात्र के लिए तो पहले कुछ भी नहीं था अब तो बहुत कुछ स्कीम हो गया है एक्चुअली पहले तो पढ़ाई भी ढंग से नहीं होता था अब तो अच्छा से पढ़ाई भी होता है और पहले बच्चे के लिए कुछ भी मतलब नहीं स्कीम में था अब ड्रेस मिलता है और ड्रेस मिलता है फिर बच्चे के लिए पता चला है कि स्टेफ्री भी मिलता है और फर्स्ट करने पर पैसा भी मिलता है इन्टर में मैट्रिक में और ग्रेजुएशन में तो ये सब से बच्चे का मनोबल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है बच्चा का मनोबल इतना बढ़ गया है कि हरेक बच्चा चाहता है कि हम फर्स्ट ही आएँ इसका जोर शोर से वो तैयारी करने में जुड़ जाता है पहले तो बच्चे फर्स्ट कर के आराम से घर बैठ जाते थे मगर अब ऐसा नहीं है अब तो कॉलेज इलेक्शन होने लगा है जिनको अच्छा रैंक आता है उसको कॉलेज से ही चूज़ किया जाता है वो कॉलेज से ही सेलेक्शन हो कर चला जाता है इसी तरह से बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बच्चे सब आगे बढ़ रहे हैं और ये पहले मतलब था कि बच्चे को सरकारी स्कूल में कुछ मतलब कुछ भी खाना तक नहीं मिलता था अब खाना ड्रेस और पैसा ये सब सारा चीज़ आ गया है खास कर के बिहार में बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ है हमको लगता है क्या जो यहाँ पे मतलब इस ढंग से मतलब चलता रहे तो बच्चे सब बहुत आगे बढ़ जायेंगे बहुत आगे बढ़ जायेंगे पहले खेल कूद में इधर उधर में बच्चे घर से कागज़ कलम कॉपी लेकर निकल जाते थे गाछी उछी में बैठल रहते थे अब ऐसा नहीं है अब तो सबका रहता है कि हम फर्स्ट करें और हमें भी दस हज़ार रुपैया मिले मैट्रिक में इंटर में फर्स्ट करेंगे तो उसमें भी पैसा मिलेंगे और पहले पढ़ कर घर बैठते थे अब ऐसा नहीं है अब उसका अगर ज़्यादा नंबर आया तो कॉलेज से ही सेलेक्शन हो जाता है तो इसी तरह बहुत आगे बच्चे लोग निकल रहे हैं और बच्चे लोग आगे अपने मन दिल से पढ़ाई भी करता है